मां हाणे वेझिड़ाईअ में डिजिटल सैमसंग जो रेफ़्रिजरेटर वरितो आहे उहो मां चारि सौ असी लीटर वारो वरितो आहे इनकरे मुंहिंजो हुन में तमामु घणो सामान समाए वञे थो पियो ऐं हुन में मेवा फ़ल फ्रुट त ॾाढा सुठे नमूने फ्रैश पिया हूंदा आहिनि ताज़ा ई पिया हूंदा आहिनि मां हिन प्रोडक्ट सां तमामु घणो ख़ुशि आहियां पावर बि घटि थी इस्तेमालु करे